हेलो हाँ सर एक गाड़ी बुक करना था हमको यहाँ से नैनीताल जाना है मिर्ज़ापुर से नैनीताल का और अर्टिगा या इनोवा चाहिए कोई भी गाड़ी दे दीजिए सेवेन सीटर में और लगभग पाँच दिन के लिए हमको चाहिए है गाड़ी क्या किराया वगैरह क्या लगेगा किराया भाड़ा क्या है आपका क्या रुपये किलोमीटर चार्ज कर रहें क्या है अच्छा दस रुपया बता रहे हैं अच्छा अच्छा नहीं नहीं ठीक है कोई नहीं तो दस रुपये किलोमीटर के हिसाब से अच्छा और ए सी में क्या लगेगा बारह रुपये प्रति किलोमीटर अच्छा के पाँच दिन का टूर रहेगा और यह एक दिन जाना एक दिन आना दो दिन तो आपका यही हो जाता है तो तीन दिन हम लोग वहाँ रहेंगे नैनीताल में वहीं घूमा जाएगा पूरा फ़ैमली रहेगा साथ में ठीक है हाँ और गाड़ी की कंडीशन देखिए बढ़िया होनी चाहिए यह नहीं कि कहिए कुछ और भेजिए कुछ जो कहिए वही भेजिए और ड्राइवर भी बढ़िया दिजिएगा क्योंकि जो है ल ड्राइविंग उसका बढ़िया रहे सेफ़ सुरक्षित ड्राइविंग करे